जेन्ना कोणूय जग सोडून वता तेन्ना आमच्या गांवांत खुबश्यो वेगळ्यो अश्यो पद्दती करतात तें म्हळ्यार मनीस जेन्ना स्वास सोडटा तेन्ना रोखडेच वेळ पळयतात आनी त्या मनशाच्या हाताची आनी पांयाची बोटां बांदतात मागीर त्या मनशाक नवे धवे कपडे घालतात मागीर ताका मांद्रेर घालून ताज्या फुड्यान दिवली पेटोवन दवरतात जे जे लोक थंय ताका पळोवपाक येतात ते ताच्या तकलेक पिंजर लायता आनी साखर ताज्या तोंडान घालून ताका पांय पडून भायर वतात मागीर दोन कोंडे बांदून तेका एक निसण तयार करतात आनी तेका त्या निसणेर न्हिदयतात आनी तकलेच्या पोंदान एक मणय दवरतात मागीर एक तीन आंब्याचे बडयो बांदून मातयेची ल्हान मडकी तयार करतात त्या बोड्यांचेर दवरतात मागीर त्या मडकेन तांदूळ शिजून घालून व्हरतात व्हरता आसतनी एक तणाची चूंबळ करून ताज्या भावाक किंवां बापायच्या माथ्यार दवरतात आनी मेल्ले मनशाक भायर काडटना आनी मशणीचेर व्हरता थंय पावले की लाकडाच्या ढाळीर दवरतात दवरता तेन्ना त्या मनशाची तकली उत्तर दिशेक दवरतात आनी उजो लायतात आनी एक उदकान भरलेली मडकी खांद्यार घेवून ताचो भाव किंवां बापूय तीन फेरे मारता आनी एक एक फेरो जालो की फातर घेवून त्या मडकेक तीन बुराक मारतात मागीर जोळून जातकीर सगळें जाण एक व्हाल घेवून आनी एका कट्टेन शेण घालून दर्यार वतात आनी तें थंय दवरून उदकांत न्हावन त्या शेणाक आनी वालीक हात लावून मागीर घरा येतात आनी परत न्हातात आनी घरांत भितर वतात